میں نے کافی مشورہ لیا ہے کہ بہت سی چیزوں میں بسمرہ لیا ہے حال ہی میں میں نے ایک اپنے ہوسٹل کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا جس میں مجھے کافی کشمکش تھی کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کا کیا کام رہتا ہے جس کے لیے میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تھا کہ یہ پوسٹ کیا ہوتی ہے اس میں کیا کام کیا جاتا ہے اس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ یہ پوسٹ کیا ہوتی ہے اور اس کو کیوں کرنا چاہیے تو یہ میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا تھا اس کے بعد میں کافی چیزوں کا پتا چلا تو مشورہ لینا چاہیے کبھی کبھی جو فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور جس میں مشورہ ایسے لوگوں سے لیا جائے جو جس کو ان چیزوں کا پہلے پہلے سے علم ہو اور جو اس کے بارے میں کافی اچھے سے جانتے ہوں تو مشورہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے مشورہ لینا چاہیے